جی ہاں بچپن سے ہی مجھے تاریخ پڑھنے اور سننے کا بہت شوق رہا ہے خاص طور پر وہ تاریخی کہانیاں جو قربانی بہادری اور سچائی پر مبنی ہوں ایسے ہی ایک کہانی جو میرے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ گئی وہ ٹیپو سلطان کی ہے جنہیں شیر میسور کہا جاتا ہے ٹیپو سلطان نے اپنی سرزمین کی آزادی اور خوداری کے لیے انگریزوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں ان کی سب سے متاثر کن بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے یہ الفاظ میرے لیے ایک سبق بن گئے کہ زندگی عزت اور وقار سے جینی چاہیے چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو ٹیپو سلطان کی جرات حب الوطنی اور قربانی نے مجھے بچپن میں سکھایا کہ سچائی اور خوداری کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی لیکن وہی راہ اصل کامیابی ہے ایسی کہانیاں نہ صرف ہمیں ماضی سے جوڑتی ہیں بلکہ ہمیں اپنے حال کو بہتر بنانے کی ترغیب بھی دیتی ہیں